मेरी पसंदीदा अभिनेत्री कंगना रनौत है क्योंकि उस का अभिनय भी काफ़ी काबिले तारीफ़ होता है जैसे उस ने काफ़ी मूवीज़ की है तो उस में जैसे लगभग देशभक्ति पर आधारित होती हैं भारत के इतिहास पर आधारित होती है पहनने में भी वो एक साधारण तरह साधारण की तरह उस का वेशभूषा भी उस की साधारण ही रहती है जो हमेशा हर ओकेज़न पर जाती है तो साड़ी वियर कर के जाती है और लोगों की प्रति मतलब वो ऐटिट्यूड का अभाव भी नहीं है उस में तो वो मतलब अपने जैसे हर इंसान को अच्छे से लेती है एकदम साधारण से लेती है और मूवीज़ भी वो सारी करती है तो देशभक्ति से रिलेटेड करती है और जो भी इतिहास रहा है उस को बढ़ावा देती है धार्मिक चीज़ों पे वो मूवीज़ बनती है तो मुझे वो इसी लिए पसंद है और मैं उन के किरदार की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ धन्यवाद